आगोलनि दिनाव जेन'बा जों एल पि स्कुल हाबनाय समाव जेन'बा जोंनि दिनाव बिदिनो इस्कुलफ्रा बारा मोजां नङामोन बिदिनो ब्रेन्चफोराबो बिदि दंफांजों दोबथाबनायसोमोन ओमफ्राय मास्तारफ्राबो खममोन फोरोंनायफोराव मोजांमोन आरो मास्टार खमबाबो मोजां फोरोङोमोन ओमफ्राय दानि दिनावसो जेन'बा जानाय लोंनाय द्रेस फाथिखौ मोनो आरोना जों गोदो मोनबोआखैमोन दा अनेक साबसिनाव दं आरो दानि दिनाव जों गोदो मोनबोयासै दा एस्कुलफोराबो बिल्डिं जाबाय बा लुगासिनोबो दं बा जाबायबो बेनोसै आरो